जी हैलो कौन

नहीं मुझे मेरे पास तो बहुत पेसेंट आते रहते हैं मुझे तो पता नहीं है आप कौन बोल रही हैं

जी बिल्कुल मैं तो अभी वहाँ क्लिनिक में नहीं हूँ बाहर हूँ कुछ काम से तो अभी तो नहीं मिल सकती हूँ पर आप एक दो दिन में आ सकती हैं अभी फ़िलहाल आप दवाईयाँ ले लीजिए तो उसके लिए आप किसी मेडिकल में आप मेरी बात करवा दीजिए मैं दवाईयाँ बता दूँगी उससे आप ले सकती हैं दवाईयाँ उसके बाद दो तीन दिन के बाद मैं आती हूँ तो आप दिखा सकती हैं क्लिनिक अच्छा हाँ हाँ ठीक है आप जाइए और आप मेरी मेडिकल क्लि में बात करवा दीजिएगा उससे मैं दवाईयाँ उनको बता दूँगी वो आपको दे देंगे जैसा भी होता है आप दो तीन दिनों के बाद देख लीजिए फिर मैं जब तक वापस आ जाउँगी वहाँ से तो आप दिखा जाइएगा दिखा लीजिएगा ठीक है सोनम जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल आप दवाईयाँ खाइए उसके बाद फिर वो नहीं ठीक होता तो आप आके दिखा लीजिए आपका चेकअप हो जाएगा हाँ हाँ तो वही तो अभी मैं मिल नहीं पाऊँगी इस वजह से एक दो दिन के बाद आके दिखा लीजिए रोटी दाल यही सारी चीज़ें खाइए टाइम पे दवाईयाँ लीजिए उसके बाद दो तीन दिनों में फिर आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकती हैं आके दिखा लीजिए अभी फ़िलहाल आप मेडिकल इस्टोर में जाके आप मेरी बात करा दीजिए या फिर आप दवाईयाँ कुछ व्हाट्सअप्प के थ्रू या जिसके थ्रू लिख लिखवा दीजिए तो वो अभी आप ले लीजिए उससे आपको आराम होगा ठीक है थैंक यू हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक